हाँ हम एक एडवेंचर पर गए थे पिछले हफ्ते जिसमें बहुत मजा आया था और उसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए भी मिला और उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें भी सुनी थी जिससे हमें देखकर ही पता चली कि वो कैसा था और उसमें बहुत हमें डर भी लगा था और कुछ उसमें जाने से हमारे कुछ डर का भी सामना हुआ जैसे कि हमने माउंटेन पर चढ़ाई की उसमें पहाड़ों पे चढ़ने पर हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कभी कभी तो वहाँ से पत्थर भी गिर रहे थे जिस पत्थर को हमारे टकरा कर हमारे पैर से चोट लग रही थी हाथ पर चोट लग रहा था और उस पर हमने उस कठिनाई का सामना करते हुए फिर भी हमने उस पहाड़ी को चढ़ते हुए चढ़ते हुए उस आगे आगे बढ़ते हुए हमने सभी साथ में सभी अपनी वजहों को पूरा सीखा और अपनी गलतियों से हमने सीखा कि क्या क्या हो सकता है हमारे बीच और उस चढ़ाई से हमने ये सीखा की जिंदगी भी इसी तरह है कभी भी हार ना मानों जिंदगी भी एक चढ़ाई है जिससे कि हमारा कभी भी हार ना मानना सबसे बड़ा हमारा विश्वास है और उस चढ़ाई से हमने ये सीखा ही था